میں سوشل میڈیا میں انسٹاگرام بہت زیادہ یوز کرتی ہوں اور انسٹاگرام میں بہت کچھ اپلوڈ کرتی ہوں اور فیس بک یوز کرتی ہوں فیس بک پہ بہت زیادہ کچھ اپلوڈ کرتی ہوں اور مجھے فوٹوگرافی کا بہت زیادہ شوق ہے میں ڈیلی میں روزانہ اپنی فوٹوز کلک کرتی ہوں اور انہیں ایڈٹ کر کے اپنے انسٹاگرام اکاؤںٹ پہ پوسٹ کرتی ہوں لوگ اسے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور بہت زیادہ لوگ اسے لائک کرتے ہیں اور انسٹاگرام میں بہت بڑے بڑے پیجیز ہیں لوگ لوگ ہیں جنہیں میں فالو کرتی ہوں جیسے کہ جون ہے جون جو ہے وہ بہت اچھا فوٹوگرافر ہے اور اس کی بہت اچھی پوسٹ ہوتی ہے جس کی پوسٹ سے سے میں بہت کچھ سیکھتی ہوں اور ایک ہے ہیری ہیری کی بھی فوٹوگرافس بہت اچھی ہوتی ہیں کیم ہے کم کی بھی فوٹوگرافس بہت اچھی ہوتی ہیں ایک ہے ہینڈری ہینڈری کی بھی فوٹوگرافس بہت اچھی ہوتی ہیں ان سب بڑے لوگوں کی فوٹوز سے میں بہت کچھ سیکھتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے